جب بات ہمارے شہر گوتم بدھ نگر کی ہوتی ہے تو یہاں کی حکومت کو میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گی انہوں نے ہماری ریاست کے لیے بہت اچھے اچھے کام کیے سینٹرل نوئیڈا کا انعقاد کیا لوک سبھا کانسٹیٹیوشن کا انعقاد کیا اور بھی بہت ساری بڑی بڑی سڑکیں بڑی بڑی عمارت ہوگئی بہت ساری بلڈنگ قائم کی گئی تعمیر کیے گئے اور ہم سب کی سویدھا کے لیے ہم سب کی سہولت کے لیے ہماری حکومت نے بہت کام کیے ہیں ہمارے بہت سارے ایم ایل اے ہیں ہماری ریاست میں جن میں پنکج سنگھ تیج پال سنگھ ناگر ہیں دھریندر سنگھ ہے لکچھمی راج سنگھ ہیں یہ سب وہ لوگ ہیں جنہوں نے فلائی اوور وغیرہ پر بھی بہت کام کیا اپنے اپنے علاقوں میں انہوں نے بڑے بڑے فلائی اوور بنائے ہاسپٹل تعمیر کیے جن سے ہمیں بہت ساری سہولت ملتی ہے بہت سکون اور آرام ملتا ہے اور اسی طرح بچوں کی تعلیم کے اوپر بھی بہت کام کیے جا رہے ہیں اور مجھے تو امید ہے کہ اسی طرح چلتا رہا تو ہمارے بچے ان لوگوں کی وجہ سے کافی آگے بڑھ جائیں گے اور کافی ترقی کریں گے